मेरे मम्मी पापा आ रहे थे मेरे यहाँ आए बोले कि शादी में चलना है चलो तुम भी हम पापा को बोले मम्मी को बोले हमको तो बोला ही नहीं है कैसे चलेंगे कैसे जाएँगे आपके साथ

तैयार हो गए तैयार होने के बाद क्या कहते हैं तैयार हो गए चले गए भुल्ले भुल्ले चढ़ाकर चावल को जब आधे रास्ते में गए तो चावल को याद आया बोले मम्मी पप्पा को जा हम तो चावल चढ़ाए हुए थे से हम भुल्ले भुल्ले तो चल आए चावल तो जरिए गया होगा आए तो देखे चावल जल गया फिर क्या करे उसमें पानी देकर बढ़िया से उबाले तब भी वह चावल कोई काम का नहीं रहा फिर उस चावल को हटाकर बढ़िया से बर्तन धोकर फिर से चढ़ाए फिर से बनाए बनाकर फिर मीट चढ़ाए मीट चढ़ाए तो भी क्या कहते हैं कोई आ गया अगल बगल का अरोसी पड़ोसी उससे बात करने लगे तो भूल गए वह भी जल गया तो अब क्या करे फिर वह पानी धरे तो तो कालापन आ गया तो खाने में अच्छा नहीं लगा फिर उस बर्तन को बढ़िया से धोए धोकर फिर से मीट मँगाए फिर से बनाए तो वह रहा क्या कहता है फिर सब्जी बनवाए सब्जी बनाकर फिर किसी का फोन आ गया तो फोन आया तो वही बात करने लगे वह भी सब्जी जल गया जल गया तो फिर क्या करे हम तो उस हम सोचे मन में जो क्या बात है जो हर चीज़ मेरे से जल रहा है फिर उस सब्जी को बढ़ियाँ से खदकाए सबको दिए खाने के लिए कोई भी नहीं खाया बोलने लगा उस सब्जी को फ़ेंक दिए फिर दुबारा अच्छा से बनाकर तो वह भी हमसे जल गया अब क्या करे तो दाल आया आ दाल बनाए दाल बनाकर दाल चढ़ा दिए पिस फोन आ गया नैहरा का तो फोन करते करते वह भी दाल जल कर आग उठने लगा दौड़ के आए गैस बंद किए टोकना उतारे टोकना ब को बढ़िया से दाल वह फेंक कर बढ़िया से टोकना को मले मलकर और फिर से क्या कहता है चावल चढ़ाए फिर चावल चढ़ाकर क्या कहता है अगल बगल में शादी हो रहा था वही देखने चले गए देखते देखते वह भूल गए चावल आते हैं तो तो चावल गल ग गल गया गलने के बाद वह तर में जला हुआ था ऊपर का चावल देखे जो अच्छा है सब बोले खा लेंगे लेकिन जलापन आ गया सोनगर मह गमकने लगा तो कोई भी नहीं खाया अब क्या करें दूध चढ़ाए दूध चढ़ाकर एगो अगल बगल का अरोसी पड़ोसी कपड़ा खरीदने लगी ओ बुलाई जे चलिए कपड़े देखिए न अच्छा अच्छा बिकने आया है खरीदिए न वह चढ़ाकर हम दूध चढ़ाकर कपड़ा देखने लगे वह भी दूध जल गया अब क्या करें अब तो चाय बनाने के लिए दूधो नहीं है फिर क्या करें फिर दूध मँगाए फिर दूध मँगाकर चाय चढ़ाए चाय चढ़ाकर क्या कहता है कोई शृंगार वाला आ गया उससे शृंगार का सामान खरीदने लगे वह भी सि वह भी चाय जल गया तो क्या करें बर्तन वाला आया अब तो बर्तनो नहीं है सब तो बर्तन देखकर काला काला हो गया देखने में अच्छा नहीं लग रहा था सब जलकर राख हो गया बर्तन सब बर्तन वाला आया बर्तन खरीदे कहे क्या अब अच्छा से खाना बनाएँगे खाना क्या बनाएँगे फिर बनाए मछली मछली तो अए मछली अंधेरा में बनाए क्या किए हैं लाइट कट गया लाइट कटने के बाद मछली बनाए मछली बनाते हैं तो मछली जल जलकर राख वह जल जल जाता था अंधेरा में सूझता नहीं था बनाए वह मछली सब खाया सबको तीतापन लागा यह मछली कोई अच्छा नहीं है से मछली जला हुआ है फिर क्या किए जो भाई अब तो मछली जल गया कोई नहीं खाएगा अब क्या चीज़ बनाए तो बोला कि जो जो अंडे लाते हैं अंडे बनाओ अंडा बनाते हैं वह भी क्या किए कीड़ा पड़ गया अब कौन खाएगा वह भी कीड़ा कीड़ो पड़ गया आ अंडो जल गया तो जल गया तो क्या किए गैसो ख़त्म हो गया अब क्या तो जलावन पर बनाए खाना जला जलावन पर बनाए तो तवा तवा धीप जाता था रोटी जल जल जाता था कोई नहीं खाया रोटी भी रोटियो कालापन आ गया अब क्या किए तब कालापन हो गया कालापन हो कर आटा को फिर आटा को बढ़ियाँ से फिर दूसरा आटा साने आ फिर से बनाए अच्छा अच्छा रोटी तब भी नहीं अच्छा रोटी बन रहां था जल जल गया रोटी तब क्या किए फिर कहे कि नहीं है पतला तवा है न इसलिए रोटी जल जल जाता है एगो तवा खरीदकर अच्छा से रोटी बनाएँगे तवा जल जल ग रोटी जल जल गया छोड़ दिए रोटी बनाना ही बोले कि नहीं ऐसे चावल बनाते हैं और चावले खाएँगे तो दाल भात सब्जी बनाए दाल चावलो जल गया दालो जल गया सब्जियो जल गया सारा जि चीज़ जल गया अब खाए से क्या चीज़ खाए आयँ कोई भी कन तो क्या किए फिर बगल में खीर बनाए खीर बना अब बन चढ़ा दिए खीर चढ़ा दिए और बगल में शादी का घर था वह देखने चले गए खीर भी जल गया अब क्या चीज़ बनाए त हलवा बनाए वह भी हलवा चढ़ा दिए और उधर देखने ल फोन आ गया फोन से बात करने लगे वह भी हलवा जल गया अब बच्चा सब बोलता है मम्मी हम क्या चीज़ खाएँ वह तो हलुओ तुम जला दी और खीरो जला दी इससे बढ़िया तुम मेगी बना दो मेगी हम खा लेंगे मेगी बना चढ़ा दिए और पानी डालबे नहीं किए वह भी जल गया अब क्या करें तो बच्चा सब बोलता है मम्मी तुम चाय बना दो पराँठा बना दो चाय पराँठा हम लोग खा लेंगे चाय चढ़ाए एक बगल गैस पर और एक बगल पराँठा बना चाय भी जल गया और क्या कहते है परोठो जल गया अब बच्चा खाएगा सो कैसे खाएगा फिर क्या किए बच्चा के लिए सेवई सोचे कि बनाएँगे खि खीर बनाएँगे खीर बनाने समय में दूध चढ़ा दिए दूध देखे कि दूधो फट गया और दूधो जल गया तब दूध खीरो नहीं बनाए सारा के सारा जल जल गया तो बच्चा नहीं खा पाया तो फिर क्या किए वह दूध वाला आया दूध मँगवाए और बच्चा सबको कहे क्या गजला का हलवा बना देते हैं हलवा तुम लोग खा लेना बच्चा सब बोला कि ठीक है बना दो मम्मी दूध को उबाले और उसमें गजला को भूजे गजला को भूजते भूजते भूजते वह तो गजलो जल गया अब दूध रखे से कैसे रखे दूध रख कर हम सोचे कि अच्छा हलवा बन जाएगा तो हलु दूध जो रखे न वह हलवा में दूधो कालापन हो गया खा कोई भी मुँह में रखता था किसी को घोटाया नहीं वह तीतापन आ गिया तीतापन आने के बाद वह बच्चा सब बोला कि छोड़ो मम्मी तुमसे जो जो बनता है सब सब जला लेती अब अच्छा से तुम बनाओ अच्छा से क्या बनाएँगे फिर अच्छा सो सोचे जे बच्चा सबको पस्ता बना देते हैं नाश्ता टाइम में पस्ता बनाए उबाले उबाले कि वह पस्तो पस्ता का पानी पूरा जल गया और पस्तो जल गया तो अब क्या किए तो अब तो कुछ नहीं है जो बनाएँगे फिर चावले सोचे चावल दाल सब्जी यही सब बनाते है अम्लेट उम्लेट तो वही सब बनाए तो बनाए तो सारा का सारा जल गया अम्लेटो जल गया चावलो जल गया क्या कहते हैं सब्जियो जल गया सो जल गया तो क्या कहता है मछली फिर मँगाए मछली मँगाए मछली को छाने छान तो दिए बढ़िया से वह जो खदकाता है रस में उसमें जो खदकाए ना सारा के सारा रसो जल गया और मछलियो जल गया तब फिर क्या किए तब इतना रात हो गया रात में कहाँ से मछली लाएँ घर में पनीर था वही पनीर को बढ़िया से काटे और बढ़ियाँ से बनवाए बनाए पनीर को पनीर को चढ़ा दिए बढ़िया से भूज उज कर चढ़ा दिए इधर में कोई मेरा नैहरा का आदमी आ गया उससे बात करने लगे वह भी पनीर जल गया और पनीर जल जल गया तो क्या किए अब क्या चीज़ बनाए तो फिर आलू का भुजिया और रोटी सोचे कि बना लेते हैं सॉटकॉट में उसमें उतना टाइमो नहीं लगेगा भुजिया को चढ़ा दिए इधर आटा सानने लगे भुजियो जल गया भुजिया जल गया तो अब क्या किए तब तो कोई सब्जी है नहीं जो बनाएँगे और खाएँगे तो उसी रो आटा में नमक रख दिए प्याज रख दिए और बोले कि जो तवा पर सेंककर और खा लेंगे सब गोटा वह तवा पर रखे रखते हैं कि जल जल जाता है तेल सोचे कि सादा बनाते हैं इसलिए जल जाता है तेल में रख कर बनाएँगे तो नहीं जलेगा तेलो में रखे न तो वह भी जल गया तेलो में रखते रख रखते जाते थे जल जल जाता था जल जल जाता था अब क्या किए तो इसलिए आलू का भरकर पूरी बनाए आ पूरी बनाए आलू का भरकर तो मसाला सब डालकर भूजे मासाला तो भूज दिए और सोचे कि आलू का पूरी भर भर कर बनाएँगे वह तो तवा पर जैसे ही डाले वैसे ही जल जल गया